हाँ मैं बोल रही हूँ मैम आप बताइए जी जी जी जी जी बिल्कुल हो जाएगी आप बताइए आपको कैसी गाड़ी चाहिए सेवन सीटर वली कौनसी आप प्रेफर करेंगे जी मैं देख कर बताती हुँ आपको आपको कब चाहिए है और कितने टाइम के लिए चाहिए ट्वेल्व आवर्स चवेन्टी फोर आवर्स तो चलिए फिर मुझे देखना पड़ेगा कौन सी कार कब ऐसे फ्री है कर के क्योंकि तीन दिन काफ़ी लंबा जा रहा है आपका तो फिर वो थोड़ा देखना पड़ेगा मे को और फिर बता सकती हूँ आपका तीन दिन का एकचूली मैम बारह घंटे का हम करते हैं तीन हज़ार रुपये चार्ज आपका तीन दिन का चौबीस एपरौक्स आएगा और अगर सर ने बोला अगर आपको तीन दिन डाइट चाहिए तो थोड़ा सा आपको कम भी हो जाएगा नहीं नहीं नहीं आप उन सब से बिल्कुल निश्चिंत रहिए हाँ हाँ आ हाँ आप उन सब से निश्चिंत कीजिए हमरा काम बिल्कुल एक दम वो होता है सब सारे लायसेंस वग़ैरह और गाड़ी के सारे गाड़ी के कनफौम को ले कर चलना पड़ता है नहीं तो गाड़ी हमारी है मैम हाँ हीक है ठीक है मैं देख के आपको बताती हूँ स

ठीक है तो मैं आपको अभी एक दो घंटे के अंदर बताती हूँ